हा दीदी छा थियो सुठो हाल आहे छा खपंदव दीदी तव्हांखे छा हा हा दीदी चओ हा हा हा हा अच्छा अच्छा पोइ तव्हांखे छा करिणो आहे केक वठिणो आहे जनम ॾींहु अथसि अच्छा दीदी अच्छा त तव्हांखे कहिड़ो फ्लेवर खपे घणेई फ्लेवर इन जीअं बटरस्कॉच आहे ऐं चॉकलेट फ्लेवर आहे पाईनेपल आहे एपिल फ्लेवर आहे कहिड़ा खपनिव तव्हां ॿुधायो त मां तव्हांखे अच्छा अच्छा त तव्हांखे घणे पाउंड जो खपे कीअं शेप में खपे अच्छा अच्छा न तव्हांखे हिकु पॉइंट जो खपे ॿ पॉइंट जो खपे या टे पॉइंट जो खपे तव्हां ॿुधाए छॾियो मां ऑडर करे छॾंदमि अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो दीदी हा हा ठीकु आहे ऐं कहिड़े शेप में खपे हा ॿुधायो हा हा ॿियो हा अच्छा ठीकु आहे दीदी थी वेंदो ॿियो ॿुधायो ॿियो छा खपंदव

हा न दीदी तव्हांखे केक कहिड़े बजट में खपे इहो बि ॿुधाइ छॾियो अच्छा ठीकु आहे पोइ किथे मोकिलिणो आहे कीअं करिणो आहे सभु ॿुधायो एड्रेस वगै़रह पतो पंहिंजे घर जो

ठीकु आहे दीदी दीदी केक जो रेट अठ सौ रुपिया ॿ पोइंट जो त कोन्ह थींदो वधीक थींदो छो की हींअर सभु महांगा लॻा पिया आहिनि अच्छा ठीकु आहे दीदी ठीकु आहे दीदी तव्हांखे मां ॿुधाइ लईंदमि ठीकु आहे